जय झूलेलाल विजया बैंक ॻाल्हायो था मां साक्षी जसवानी मूंखे हिकु नोटिफिकेशन मिली आहे त मुंहिंजो लैंडलाइन बिल जी अदायगी कामयाब थी वई आहे पर मां हिकु तसली करणु चाहींदी आहियां की छा इहा सही रक़म हुओ छा इहा मैसेज जेको आयो आहे उहो सही आहे जेकी लैंडलाइन बिल जी अदायगी जी रक़म तव्हांखे मिली आहे नोटिफिकेशन मुताबिक़ि सही आहे